हांव म्हज्या कुटूंबा सयत शिर्डी भोंवडेक वचपाचें आसा आमकां भोंवडेक वचपाक कॅब जाय आमकां चार जाणांक बसपा सारकी ल्हान कॅब आनी स जाणांक बसपा सारकी व्हड कॅब लागतली तर कृपया तुमी म्हाका चार जाणांक बसपा खातीर आनी स जाणांक बसपा खातीरचो कॅबीचो दर बेगीनूच कळोवचो